अगर मैं गल्ल करां स्हाडे़ उधमपुर दी तां स्हाडे़ उधमपुर बिच्च बड़े सारे हिस्टारिकल प्लेस न जगह् न जियां के अगर मैं गल्ल करां पत्नीटाप बी ऐ इक पत्नीटाप इक इक आखेआ के जात्तरू बड़े सारे उत्थें आंदे इक टूरिस्ट प्लेस ऐ ते उत्थैंं जात्तरू जेह्ड़े न बारां म्हीने औंदे रौंह्दे न ओह् कि आंदे न कि स्हाड़ै पत्नीटाप बिच्च बर्फ जेह्ड़ी ऐ ओह् सर्दियें च पौंदी होर मार्च अप्रैल बिच्च ओह् घलदी एह् ते ओह्दी वजह् कन्नै उसी उसी बर्फ गी दिक्खने आस्तै जेह्के बड़े सारे जात्तरू केश जम्मू दे किश बाह्र दे स्टेटें दे जेह्ड़े स्हाडे़ भारत देश दियां अलग अलग स्टेटां न उन्दे बिच्चा आंदे न ते ओह् इत्थैं बड़ा मजा लैंदे न ते बाकी स्हाड़ै उधमपुर दी गल्ल करचै तां होर बी बड़ियां सारियां जगह् न जियां इत्थें इक देवका घाट एह् तां देवका घाट इक एह् ऐसी जगह के जित्थें बड़ी सारी स्हाडे़ भारत देश दी गौरमेंट ने बड़े सारे पैसे खर्ची'र उसी इन्ना अच्छा होर बड़ा शैल बनाए दा ते उत्थें बी बड़े सारे लोग आंदे न उत्थें दी इक मूर्ति ऐ शिवजी भगवान दी ओह् बड़ी बड़ी गै लम्मीं ऐ ते उसी दिक्खने जेह्ड़े बड़े बड़े दूरा दे जात्तरू आंदे न होर इत्थें जेह्ड़ा ऐ बड़ा ऐ अच्छा जेह्ड़ा ऐ ओह् लगदा एह् नत्थाटाप बी ऐ इक होर होर बी जेह्ड़े देवका जेह्का देवका बिच्च दी गल्ल करचै तां देवका होर मूर्ति होर बड़े सारे मंदर न तां उ'नें मंदरें च इत्थें जियां कोई बैसाखी होंदी जां शिवरात्री होंदी तां बड़ा गै रश पौंदा ऐ उत्थें होर बड़ा शैल जेह्का लगदा ऐ लोकें ईं ते लोकें आस्तै जेह्ड़ा देवका घाट जेह्ड़ा बने दा गौरमेंट दा ओह् चौबी घैंटे खु'ल्ला रौंह्दा चाहे उत्थें कोई दिनै आवै चाहे शामी आवै चाहे सवेरे आवै ते अगर गल्ल करचै अस पत्नीटाप दी जां सनासर दी तां ओह् बी बड़ी अच्छी जगह एह् उत्थें बी जात्तरू चौबी घैंटे होर बारां म्हीने जेह्ड़े न आई सकदे न होर औंदे बी हैन ते स्हाडे़ उधमपुर जि'ले दी एह् बड़ी अच्छी जेह्ड़ी ऐ गल्ल ऐ इत्थें के इक बड़े अच्छे जेह्ड़े अच्छियां अच्छियां जगह न जित्थें जिनेंई दिक्खने आस्तै बड़े सारे लोग तरसदे न लेकिन अगर जेह्ड़ा अपना आखेआ के मन करदा ऐ उंदा लोकां दा तां ओह् औंदे बी हैन इत्थें होर इनें जगहें दा बड़ा सारा जेह्का ऐ नजारा लेंदे न